दीवालीअ जे वॾे त्योहार ते पड़ोसियुनि खे ॾिसी करे मूंखे इहो मन में वीचार आहियो ऐ मूंखे मौक़ो बि मिलियो की मां बि घर में ॾीया तयार कयां ऐं दीवालीअ जे वॾे त्योहार ते मां घर जा ठहियलु ॾीया ई ॿारियां पोइ मां घर में छा कयो की मां मिटी घुराई उन मिटी खे ॾीए जो रूप ॾिनो ऐं हुननि ॾीअनि खे